नारियलके हमलोग चटनी बनाबए नारियलसँ बहुत सारा चीज बनए नारियलके चटनी नारियलसँ हमलोग लड्डू बनाबै हियै नारियलके लड्डू बहुत अच्छा लगऽ हय खाबैमे नारियलके पहिले फाड़के ओकर व्हाइट वला पार्ट निकाल करके ओकरबाद ओकर ओकरा घीमे भूजल जा है ओकरामे चीनी मिलाएल जा है तब ओकर लड्डू बनऽ है आ नारियलके चटनीमे भी बहुत सारा मशाला पड़ै है मशालामे बहुत टाइप बहुत प्रकारके मशाला हुअऽ है जैसे गरम मशाला सब्जी मशाला आजकल तऽ ऑर्डिनरी सब चीज आबे लगलऽ पैकेटमे करके लेकिन हमलोगके जे संस्कृति हमलोगके जे घरमे मशाला पीस करके जे तैयार हुअए है ओ मशालाके स्वादे अलग रहऽ है ओ मशालाके स्वाद एतना अच्छा लगऽ खाबैमे ओ मशाला कितनो पैकेट वला मशाला मिल जाए लेकिन ई मशालाके स्वादे अलग है हमलोगके घरमे भी आज भी आजके जमानामे भी हमलोगके घरमे पटिया है पटिया पर मशाला पीसल जा है पटिया पर ही सबकिछु हुए है मशाला वशाला सबकिछु हमलोग पटिया पर ही पीसै हीयै ऑर्डिनरी खाइ हीयै लेकिन बहुत कम जादातर हमलोग अपना घरके ही मशाला इस्तमाल करय चीनीके तऽ बाते जुदा है चीनीके बिना तऽ पूरा दुनिये अधूरा है चीनी बहुत अच्छा चीनीके हमलोग दूधमे मिलए कऽ खाइ हियै चीनीके दहीमे चीनी से बहुत प्रकारके मिठाइ बनऽ है चीनी बहुत आदमीके तऽ सुगर भी हो जा है लेकिन चीनी बहुत अच्छा चीज है चीनी से मिठास आबऽ सबसँ बड़ा बात चीनी बहुत मिठा चीज है